आं गोबां रोखोमनि जाग्राफोरखौ जानो मोजां मोनो बेनि गेजेराव बानलु गोसा ओंख्रि बेदर भाजाफोरखौ आं जानो मोजां मोनो मानोना फानलु गोसा ओंख्रि बेदर भाजाफ्रा जानो गोथाव जायो आरो बेनि बिदै आरो रसफ्राबो गोथाव जायो लोगोसे आङो गोदै बुसथुफोरखौ जानो मोजां मोनो गोदै बुसथुवा जानायाव गोदै गोथाव जायो मानोना बैफोर बुसथुफोरखौ जायोब्ला देहायाव गोजोन मोनो